لکھنؤ ضلعے کی آب و ہوا کافی بہتر ہے یہاں کا موسم یہاں کی ٹھنڈ یہاں کی گرمی اور بارش جنوری سے ادھر فروری تک کے ٹھنڈ اور پھر فروری کے بعد ایک الگ موسم اور پھر مئی جون کے بعد بے پناہ گرمی جیسا کہ اور علاقوں میں بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی ہوتا ہے پھر ویسے ہی جولائی سے اگست اور سپتمبر میں بارش کا موسم جو کہ یہاں کی ہواؤں کو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اور بھیگی بھیگی سی بنا دیتی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹھنڈ کے اثرات دکھنے شروع ہو جاتے ہیں اکٹوبر سے دسمبر تک کے موسم نے لکھنؤ کو اور ہی بہترین آب و ہوا دیا ہے